मध्य प्रदेश में मनोरंजन क की तुलना में बहुत अच्छा है उसमें कई दार्शनिक स्थल हैं जैसे उज्जैन है मा उज्जैन में महाकाल मन्दिर है और मनोरंजन विविध प्रकार के आनंद देवेत व क्रियाकलाप में सिमित शामिल होकर के केहल जाला मनोरंजक क्रियाकलाप एक्टिविटी में अपने दर्शक या स्रोता शब्द के ध्यान खींचे या वह लोग को आनंदित करने की विशेषता है कई प्रकार के साधन साधन बाड़े चिन्हन में जिन्हन से लोग के आनद मिले या जैसे के खेल कूद संगीत सिनेमा साहित्य पर्यटन वग़ैरह मनोरंजन के क्षेत्र में हिन्दी भाषा द्वारा रोज़गार की अपार संभावनाएं हैं मनोरंजन के क्षेत्र में हिन्दी भाषा के माध्यम से रोज़गार की अपार संभावनाएं हिन्दी आज विश्व की तीसरी सबसे अतिक बोले जाने वाली भाषा